मुंहिंजो जनमु ॿ हज़ार ॿ एक्वीह छह में थियो आहे ऐं मूंखे बचपन खां ई डांस में ॾाढो इंट्र्स्ट रहियो आहे मां जॾहिं बि टीवी ऑन कंदो आहियां उन में मां ख़ाली डांसिंग जो ई ॾिसंदो आहियां जंहिंखां मूंखे जामु मोटिवेशन मिलंदो आहे कीअं अॻियां वञी मां हिन में पंहिंजो फ्यूचर ठाहे थो सघां कीअं मां अॻियां हली हिन में पैसा कमाए थो सघां ऐं पंहिंजे देश जो नालो रोशनु थो करे सघां मुंहिंजे डांसिंग जे करियर में मुंहिंजी जामु मुश्किलूं आयूं आहिनि तॾहिं मां नंढो हूंदो हुयमि मां हिकु दफ़ो डांस कयां पियो मुंहिंजो पेरु फेक्चर थियो मूंखे डॉक्टरनि चयो हाणे तूं ॿ साल डांस न करे सघंदे पर मुंहिंजे अंदरि में हिकु हीअं जज़्बा हुयो की मूंखे डांस करिणो आहे मतिलबु करिणो आहे त मां उन मां जल्दी रिकवर थी वयमि ऐं मां जीअं ई रिकवर थियमि मां वापसि मुंहिंजी फील्ड डांस में हली वयमि ऐं मुंहिंजी ज़िंदगी में हिकु टाइम अहिड़ो आयो हुयो की मुंहिंजा घरु वारा मूंखे सपॉट कोन पिया करनि की चवनि पिया किथे नौकिरी कर डांस में तुंहिंजो कुझु फ्यूचर कोन्हे तूं डांस में कुझु बि न करे सघंदे तूं ख़ाली घरु वेठो आहीं इएं बसि नचे थो पियो कुतनि वांगुरु अलाए छा थो करे पियो तोखे ई ख़बरु ईअं मुंहिंजे घरु वारनि बि मूंखे जामु डिमोटिवेशन कयो पर मुंहिंजे अंदरि हिकु हीअं जज़्बो हुयो की मां डांस में मां कंदुमि मतिलबु कंदुमि ऐं हाणे बि हिकु टाइम अहिड़ो आयो आहे त डांस जी जेकी चेम्पियनशिप थी हुई असांजे सूरत में उन में मुंहिंजो पहिरियों नंबर आयो आहे हिन खे ॾिसी करे मुंहिंजे घरुवारा मुंहिंजे मथां जामु प्राउड फील थिया ऐं मूंखे चवनि पिया असां तोखे हेॾो डिमोटिवेशन कयो तॾहिं बि तूं हार न मञे ऐं तूं कंदो वएं कंदो वएं असांखे तुंहिंजे मथां जामु गर्व आहे